मैथिली बोलय छै जाइ छियै कहीं तऽ देखय छियै हरेक जगह कहीं मैथिली जहाँ बोलय छै सब मैथिली भाषामे सुनय छियै सब मैथलीयेमे बोलय छै बहुत तरहके मैथिली उथली बोलय छै हमे तऽ ने मैथिली हमरा बोलय नहि आबय नहि छै मैथिली बहुत जगह बोलय छै मैथिलीमे आदमी बोलय छै जँ मैथिली भाषा रहय छै ओ मैथिली बोलय छै हिन्दी जँ हिन्दी बोलय छै ठेठीमे ठेठीमे बोलय छै मैथिली हरेक जगह नहि बोलल जाइ छै हँ जहाँ बोलय छै वहाँ बोलय छै जै जगह चलय छै मैथिली वहाँ सब मैथिलीये बोलय छै मैथिलीमे सुनयमे बहुत बढ़िआँ मैथिली भाषा लगय छै आदमी मुँह सुनय छियै बैठयके मोन करलक सुनयके दऽ दिय चाचा पीती कोइ अगर बोललय बोलय छै तऽ ओकरा सुनयमे बहुत बढ़िआँ लगय छै मैथिलीमे तनी आओर बोलहो हमरो सिखाय दहो मैथिलीमे तनी बोलय लए मैथिली भाषा बिहारमे बोलय छै मैथिली बहुत आदमी बोलय छै मैथिली जगहपर मैथिलीये बोलय छै भए गेलय जे गाँवमे मैथिली भाषा बोलय छै यहाँ मैथिली